औ नोंगौ जोंनि थागिबि हारिमुफोरा जाहैबाय जेनेबा गाव गावनि जाथि हारिमु बा बर' बर' होननानै जों सिनायथि बर'नि जोंनि हारिमु मेनआनो जाहैबाय दानाय लुनाय गानाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेनो जेनेबा मोसानाय होनोबा एक नाम्बाराव जाहैबाय जोंना गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय क्रिस्ति बे जोंना मेन मोसानाय मुसुरनाय होनोबा सिफुं दामनाय होनोबा बे जोंना खेराइ थ'रि थ'रि दामनाय खेराइ फोरबो भगबाननि माया नांनाय जेराव मोसानाय बेबो मोनसे खेराइ फोरबो बेबो मोनसे मोसागिरि थागिबि जोंनि बर'नि हारिमु बिनि गेजेराव बर'नि हारिमुआव जानाय दं मोनसे थानाय लोंनाय जेनेबा बर'नि मेन जोंनि हारिमुनि जानायनि सोमोन्दै जेनेबा थास' सबाइ खारै एम्फौ अनला दाव नारजि बेबो जोंनि गोदो गोदायनि मेन जेनेबा बर'नि मोनसे हारिमु बेबो जानायनि सायाव हारिमु आरो हारिमुनि बर' हारिमुनि माखासे मोनसे दंबावो जेनोबा दानाय लुनाय दख'ना फास्रा आर'नाइ माफ्ला सिमा सि इन्दि सिजों एम्फौ लाथानि बिगुरनि सिखौ बिगुरनि थफ्लाखौ खुन्दुं बानायनानै सि दानाय बेफोरनो मोनसे हारिमु बर'नि नेमखान्थियाव दङ बे मोनसे जोंनि दानाय लुनायाव बेखौ जोङो रैखा खालामनो हायो माने बा एम्फौ लाथानिफ्राय जों खुन्दुं मोनो जि दायो बे मोनसे हारिमु जेनेबा जों सिफुं दामनानै जों गावनि हारिमुखौ देखायनो हायो दिन्थिलांनो हायो औवाखौ दाननानै सिफुं बानायनानै जों देखाय लांनो दल खाम बायदिसिना दामनानै जों बर'नि हारिमुखौ दैथाय लांनो हायो देखायनो हायो बे मोनसे जाबस्रिं दामनानै देमसि मेथाइ मोसानानै बेफोरो जोंनि मोने बर'नि नेम बेफोरबायदि आरो जोंनि बर' ओनसोलनि माखासे थागिबि हारिमुफोरानो जाहैबाय जेनेबा जानाय लोंनाय गाननाय गायनाय फुनाय दानाय लुनाय गासैखौ लानानै बर'नि मोनसे हारिमु आरो बर' हारिमु सुबुंफ्रा बेखौनो मोजां मोनो जेनेबा गायनाय फुनाय बायदिसिना दानाय लुनाय गासैखौनो जों रोंगौ हिसाबै जों बेहायनो जों बर' हारिनि हारिमु बा थागिबि हारिमु बिदि होननानै जों सिनायो आरो बेनो आरो बेखिनिखौ आं बुंबाय आरो आं दा